ہاں میں نے حیدرآباد سے مہاراشٹرا گیا مہاراشٹرا میں جانے کے بعد لینگویج میں تھوڑا پرابلم ہوا کیونکہ ان کی لینگویج میں تھوڑی ڈفرینٹ ہے اور اپنی حیدرآباد کی لینگویج میں تھوڑا ڈفرینٹ ہے تو اس میں کیا ہے سمجھ آنے میں بولنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے تو ان لوگ ہم کو اشارے کر کے ہم سمجھاتے کہ آگے سے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ بول کے اشارہ کر کے بتا دیتے تو ہم اسی طریقے سے اس مقام تک پہنچ جاتے